سائنس اور ٹیکنالوجی کی تو وجہ سے ہی آج میں زندہ ہوں کیوںکہ کووڈ کے ٹائم پر مجھے کووڈ ہو چکا تھا اور میری زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں تھا ڈاکٹر بھی کہہ چکے تھے کہ انہیں سانس لینے میں بہت تکلیف ہے مگر مجھے ہاسپیٹل میں ایڈمٹ کیا ایڈمٹ کر کے آکسیجن اور وینٹیلیٹر لگایا جو سائنس اور ٹیکنالوجی کے ذریعے بنائی گئی ہے اور ڈاکٹروں نے مجھے کوشش کر کے بہت ہی کوشش کر کے میری جان بچائی اور میری زندگی کو بچا کر میرے کو ایک نئی زندگی دی